ہیلو کیا آپ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کی ایٹ شیور ایپ سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا بریانی دال مکھنی دال چاول چاؤمین برگر پیزا کولڈ ڈرنک آئس کریم اور حلوہ آڈر کیا تھا جس میں سے ابھی تک میرے پاس صرف بریانی دال مکھنی حلوہ اور کولڈ ڈرنک آئی ہے باقی کا سامان میرے پاس ابھی تک آیا ہی نہیں ہے اور آپ نے میرے پیسے بھی پورے لے لیے مجھے اور یہ کھانا اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اتنا کم آیا یہ کھانا آ مجھے میرا کھانا پورا چاہیے اور آپ نے ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا میرے کو اور میرا سارا کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے پورا بھی نہیں ہے کھانا یہاں تک کہ اور ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا اور میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ اتنی دیر ہو گئی میں نے آڈر کیا ہوا ہے آپ نے میرا کھانا ابھی تک پورا پہنچایا ہی نہیں ہے مجھے میرا کھانا چاہیے اور مجھے پورا کھانا چاہیے ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے گرم کھانا چاہیے مجھے بالکل پورا